मिडिया खे ख़ाली कमाइण सां मतिलबु आहे उहे उहे उहे ई ख़बरूं ॾेखारींदा आहिनि जंहिंखे पब्लिक ॾिसणु चाहे थी हुननि जे ॻाल्हाइण जो तरीक़ो हिकु ख़बर न हूंदी आहे सचाई लिकाईंदा आहिनि केतिरियूं ई कहाणीयूं आहिनि जंहिंखे न्यूज़ में नथा ॾेखारनि केतिरियूं ई अहिड़ी ज़रूरी सचाइयूं आहिनि जंहिंखे नथा ॾेखारनि हक़ीक़त हक़ीक़त इहा आहे त घणा ई माण्हू इहा ॻाल्हि खे नथा सम्झनि जीअं त किथे क़ुदरती कहर थियो पोइ हुननि जो आकरो बि ग़लति ॿुधाइनि था हा इहो थी सघे थो की माण्हुनि खे चिंता ऐं तनाव थिए तंहिंजे करे मुंहिंजो इहो चवणु आहे की न्यूज़ वारा जेतिरियूं खबरियूं ॿुधाइनि था उहे सही आहिनि